औ आं आंनि जिउनि राहायाव मोब्लिबनि सायाव सोनारो नामा होननाय सोंलुनि फिन्नायाव आं सानो दङ मोब्लिबनि सायाव दिनै गाबोन गासैबो सोनारो होन्नांगोन दिनै मोब्लिबानो जोंनि जिउ राहानि माखासे गोनांथार फोनांजाबफोरखौ जोंनो होफैनायजों लोगोसे बायदिसिना गाहाम खाबुफोरखौ जों मोब्लिबनि हेफाजाबजों मोन्नो हाबाय मोब्लिब नङाब्ला जों जोंनि नखराव जिहेथु टिभि बा इन्टारनेट थायो बेफोरखौ फन थायो बेफोरखौ सामलायनांगौब्ला जोंनो मोब्लिब गोहो नांगौ बे मोब्लिब गोहोआ जोंनि दिनै गाबोन जोंनि जिउ लामायाव जोबोद गोनांथार मोनसे बाहागो होन्नांगोन मोब्लिबा जेब्ला थाङो अब्ला दिनै गाबोन गोबांनि नख'रावनो जों नुनो मोनो माने इनभार्टार दङ बे इनभार्टारफोरनि हेफाजाबाव जोङो जोंनि न'नि जे कारेन्ट एबा मोब्लिब गोहो बे मोब्लिबा मोब्लिबखौ जोङो बाहायो सरासनस्रा जि मोब्लिबनि साप्लाइ दङ बे साप्लाइफोरा माब्लाबा पावार काट जायोब्ला जोङो इनभार्टारनि गेजेरजोंनो जोंनि नखराव गोनांथि जानाय लाइट होन बा लाइटजों लोगोसे टिभि मबाइल बायदिसिना इन्टारनेटनि खामानिफोरखौ जोङो बेनि हेफाजाबजों मावनो गोनां जायो दिनै गाबोन बयबो सुबुंनोनो मोब्लिबनि गोनांथि जाबाय आरो दोनै सरकारा जेरैबादि जोंनो सुबुंफोरनो मोब्लिबनि खाबुफोरखौ होदों बे थारैनो जोबोद बाक्नायथाव नाथाय बेफोरखौ बाहायनायनि थाखायबो जोंनाव मोजां गियान थानांगोन नाङा फाङा जों मोब्लिबखौ जों बोरै खम नांगौ सिबांखौल' बाहायनानै नाङैनि बारा जों जाहाथे मोब्लिब बाहाया बेनि थाखायबो जों सांग्रांथि जानांगोन आङो आंनि जिउ राहायाव मोब्लिबखौ मोनसे गोनांथार बाहागो होन्नानै सानदों बेनि सोलायै बेखौ जों माब्रै मोजाङै बाहायनानै बे जोंनि गोनांथिखौ सुफुंनायजों लोगोसे नांगौ समाव जों बेखौ बयनोबो जाहाथे राननानै होनो हायो बेखौ बेनि थाखाय जों खम भल्टेजनि बा खम बिबांनि मोब्लिब जोंनि नांगौ जिवाव बाहायनो थाखाय आं जेब्लाबो सेस्ता खालामो